हैलो जै माता दी हां जी ओह् आओ तुस रेट करी लैन्ने आं कोई गल्ल नी रेट लाई लैगे महाराज जो जायज़ होगे ओह् देई ओड़गे कोई गल्ल नेईं दुकान मेन बजारै कन्नै जेल्लै मर्ज़ी आएओ तुस ऐ सबेरे नौ बजे खुल्ली जंदी ऐ महाराज राती जारां बजे बंद करने होन्ने जेल्लै मर्ज़ी आओ